नों बाइकजों मोनबोनाय माखासे जेंना गोनांसिन ट्रैल एबा लामाफोरा मा होननानै सोङोबा आङो फिननो हास्थायो जे बाइक बाइकजों जोङो गोबां जायगासिम दावबायो नाथाय गोबां जायगासिम दावबायनाय समाव हरखाबै माब्लाबा जोंनि बाइकफोरा मिथिस्लाबै पाम्सार जायो अब्ला जोङो दावबायनायाव जेंना सोमजियो खाथियाव जुदि मेकानिक गैयाब्ला बेखौ जोङो दाबसे जायगासिम नारनो गोनां जायो जेरावनोखि मेकानिक थायो दिनै आरो मोनसे जेंना सोमजिबावनाय जोङो नुनो मोनो दिनैनि बाइकआ मानि सुविसजों सालायग्रा एबा सेल्फ स्टार्टजों सालायग्रा बाइक दिनै बे बाइकआ बेटारिया जुदि प्रब्लेम जायोब्ला स्टार्ट खालामनायाव जोबोद प्रब्लेम जायो बेखौ नारनो गोनां जायो आरो नारब्लाबो जुदि जायाब्ला बेयो

जोंनि थाखाय जोबोद जेंनायाव गोग्लैयो जोङो बेखौ नारै नारै मोनसे मेकानिकनिसिम लानानै फैनो गोनां जायो आरो लामाफोराव जुदि बाइकजों थांबाय थानाय समावनो माबाफोर जुनारफोरा जुदि मोखाङाव बारसोमना होयोब्ला बेयाव एक्सिडेन्ट जायो एक्सडेन्ट जायोब्ला गोबां प्रब्लेम सोमजियो आथिं आखाइ बायनाय सिन्स्रि बायनाय बायदि रोखोमनि जेंनाफोर नुनो मोनो दा बे जेंनाखौ सुस्रांनोब्ला जोङो गिबि बाइक सालायनायनि सिगांनो जोङो चेकिं खालाम नांगोन जे बाइकआ मा अबस्थायाव दङ जुदि बाइकआ लिक जादोंब्ला बेखौ फोसाबग्रोनानैसो जोङो बेखौ सालायनांगोन बाइकआ जुदि प्रब्लेम जादोंब्ला बेखौ थाबैनो मेकानिकनिसिम दिन्थि हैनांगोन आरो लामा सामाफोराव जोङो बाइक सालायोब्ला मोजाङै नोजोर होनांगोन जे बेयाव माबाफोर दं नामा आग्दा आगसि जेरैबो नोजोर होनांगोन आरो बेल दामनांगोन अब्ला जोङो बैफोर एक्सिडेन्टनिफ्राय बारग'नो हागोन जेब्लाबो स्पिडखौ मोनसे लिमिटआव दोननांगौ जे लिमिटसिम दोनोब्ला बाइकखौ कन्ट्र'ल खालामनो हायो बेबायदि लिमिटआवल' बाइकखौ सालायनांगौ बिनि बाराब्ला जोंहा एक्सिडेन्ट जानायनि गोबां चान्सफोर थायो बेनिखायनो बे लिमिटसिमल' दोननानै सालायनो नाजा नांगौ